में बड़ा किश बनाई लैनी होन्नी भई बडलै अ'ऊं सुत्ती दी उट्ठनी होन्नी ते सुत्ते ते उट्ठियै पैह्लें भई मी न्हाई धोइयै ते अपने घर मी चौंके लग्गी जन्नी होन्नी ते चौंके लग्गियै में रुट्टी राट्टी बनानी कुतै साग बनाई लैआ ढोड्डे बनाई ले फुलके बनाई ले चौल बनाई ले दाल बनाई लेई में अपने बच्चें आस्तै भई रुट्टी राट्टी बनान्नी बच्चे खंदे खुश होंदे आखदे मम्मी तूं बड़ी सुआद रुट्टी बनानी अग्गी पर अजकल्ल कु'न बाल्ला दा अग्गां अजकल्ल गैसें पर रुट्टियां बनांदे ते आखदे ओह् गैस होई गेदी ओह् गैस होई गेदी ते असें भई बड्डलै सुत्ते दे उट्ठियै अग्ग बालन्ने होन्ने ते अग्गी पर सारे रुट्टी बनान्ने होन्ने ढोड्डे बी बनान्ने होन्ने फुलके बी बनान्ने होन्ने चौल बी बनाई लैन्ने ते अपने बच्चें गी खलान्नै होन्ने ते ओह् कीते दा फिर असें गौऽ बी रक्खी दी गौऽ आ दी धार धूर कड्ढी दी इसलै ते भई उस्सी दुद्धा गी अंदर लेआन्ने होन्ने गरम करने होन्ने ञ्याणें गी ओह् बी दिन्ने होन्ने अस भला लैओ पिओ दुद्ध हट्टियें पर दुद्ध कोई पीने आह्ले थोह्ड़े होंदे अजकल्ल लोक करियै कार राजी निं ते बच्चें गी आक्खदे कक्ख निं खलाये दा अस शैल अपने घर भई मैह्नत करने ते खलान्ने बच्चें गी खलान्ने ते बच्चे साढ़े कम्म करदे शैल खोहा बी बनाई लैन्ने भई घरा दा पनीर बी बनाई लैन्ने देहीं बी बनाई लैन्ने ते ञ्याणे भई खाई बी लैंदे शैल लस्सी बी खाई लैंदे ते ओह् बी देहीं बी खाई लैं देहीं ते अपने घर भई शैल मैह्नत करने ते घर सानूं मिगी साइयां औंदियां लोकें दे घरै दा कुसै दी ब्याह् दी कुसै दी मोक्खा दी भला भैन तुहें रुट्टी बनानी साढ़े घर अज्ज भला लोक आखदे बड़ी शैल रुट्टी बनांदी भला उप्परले बेह्ड़े आह्ली ते भई मिगी सद्दन औंदे ते अंऊ लोकें दे घरें दियां भई रुट्टियां राट्टियां बनान्नी कुसै उत्थै बी लोक बड़े खुश होंदे कि भला कि बड़ी शैल फलानी रुट्टी बनांदी ऐ ते मिगी साइयां औंदियां ते मिगी देई बी ओड़दे बचैरे जे किश जुड़े ते लेई लैन्ने चुप्प करियै ते ओह्दे बाद भई अपने अस ओह् करने हट्टी दा कम्म बी करी लैने भांडे बी जे डंगर रक्खे दे होन ते भई कम्म ते करने गै पौंदे हत्थ थोह्ड़े दिक्खने होंदे असें अपने हत्थ मतलब दिक्खियै भई मेरी एह् गोहा चकाया ते हून एह् सैल्ले होई गे घाऽ बी बड्ढना ते डंगरें गी पाना शैल भई कुतरने बी हैइओ मैह्नत करने ते खन्ने अस एह् निं दिक्खने कि साढ़े हत्थ मैले होई गे ओह् मिट्टी कन्नै होई गे न जां गोहे कन्नै होई गे न अपने मजूरी करने ते खन्नै कुसै अल्ल थोह्ड़े दिक्खने होन्ने अस भला देआं भैन इक कोली दुद्ध देआं भैन इक ग्लासू दुद्ध देआं थोह्ड़ी हारी लस्सी मेरे ञ्याणें पीनी ऐ मड़िये ओह्दा मन करा दा पीने गी केंह् फिरना इक दूए दे घरें च मैह्नत करो हां ते खाओ हां असें केंह् जे भगवान ने सानूं हत्थ दित्ते दे ते अस मैह्नत निं करी सकने होन्ने इ'यां गै खाइयै ते सेई जंदियां गैसें पर रुट्टी बनाइयै ते फिर आखदे सानूं बमारी लग्गी गेदी बमारी लग्गी गेदी ते बमारियें निं लग्गने ते होर केह् होना शैल तुस कम्म करो हां ते होर एह् कम्म निं करी औंदा कोई बी ते फिर ओह्दे बाद फिर अस सब्जियां बी लाई लैन्ने अपने घर खेतियें बाड़ियें शैल बडलै जगह् साढ़ी कच्चे खेत्तर अस गोड्डी करने होन्ने गोड्डी करी कुरियै भई शैल पैह्लें पनीरी लान्ने पनीरी जिसलै साढ़ी दिक्खेआ थोह्ड़ी थोह्ड़ी होई गेई ऐ ते अस गुड्डनूं लेइयै ते जगह् बी गुड्डने गुड्डी गाड्डियै ते भई ओह् करने अस पनीरी जेल्लै दिक्खेआ साढ़ी बड्डी बड्डी होई गेई ऐ अस शैल हैल हूल पाइयै ते क्या क्यारियां बनान्ने ते क्यारियां लाइयै ते अस सब्जी लान्ने सब्जी लाई लूइयै ते उ'नें गी अस पानी पूनी दिन्ने पानी पूनी देइयै साढ़ी सब्जी थोह्ड़ी थोह्ड़ी त्यार लेई पौंदी होन ते अस भई हट्टियें दी सब्जी निं खन्ने ऐं अस हट्टियें दी सब्जी खानी होऐ ते त्र छड़े यूरिये यूरिया ओह्दे च छड़ा ते असें हून यूरिये थोह्ड़े करने शरीरै च असें कम्म करने ताईं यूरिये हूनै साढ़े टिड्ढ पेई जाग ते असें कार कुत्थुआं करनी भई अस मैह्नत करने ई ते खन्ने इओ अस हैनी ऐ मतलब कि भला लत्ता पर लत्त चाढ़ियै दे तौल भला कीते दा सेई जाना शैल अस मैह्नत करियै साढ़ा टब्बर बी मैह्नत करदा भई अस बी करने ओह्दे बाद अस फिर शैल कम्म कुम्म करने होन्ने आं अस भई अपना अस निं इक्क दूऐ गी दिक्खने होन्ने दौए रली मिली मेरी दरानी जठानियां अस कम्म करी लैनियां इक जनी गोहा चकाई लैंदी इक जनी सोत्ती लैंदी इक जनी टल्ले धोई लैंदी इक जनी भांडे मांजी लैंदी रली मिलियै अस अपना कम्म करी लैन्नियां होन्नियां ओह्दे बाद बाकी लक्कड़ियां बी लेई आह्ननियां भई अग्ग बालनी होन्नियां अस जेल्लै ते चली जन्नियां थाएं थाएं चुगी चगियै भरोटु लेआननै त्रकालें बेल्लै आइयै चुल्ला जलाने रुट्टी राट्टी बनान्ने अस रुट्टी बनाई बनुइयै ते अस फिर शैल चुल्ली दी रुट्टी बनान्ने असें निं भई कदें गैसे गूसै दी रुट्टी खाद्धी गैसे दी रुट्टी कि'यां खानी ना साढ़े कोल पैसा होंदा भई इन्ना होंदा अस मैह्नत करने होन्ने लक्कड़ियां चुग्गी चग्गियै लेआने होन्ने ते बनान्ने रुट्टी ते रुट्टी बनान्ने होन्ने अस अग्गी पर शैल फिर अस भई चकले बेलने फुलके बनान्ने होन्ने ते फुलके अस तवे पर अस निं ओह् कीते दा कि गैसे पर रुट्टी खन्ने होन्ने अस शैल करी चोकले बेलने पर फुलके बेलने तवे पर सुट्टने अग्ग बाल्लने ञ्याणे साढ़े बड़े खुश होंदे भला साढ़े घर गै बनदी ऐ चुल्ली दी रुट्टी लोग भला गैसें दियां रुट्टियां खंदे ते आक्खदे भला सानूं गैस होई गेदी असें कुत्थूं दिक्खनियां गैसां बचैरें गरीबें ते असेंगी ना सानूं कुसै ने दाजै च दित्ती दी ते ना कुसै ने घर लेई दित्ती दी अस भई आपूं गै मैह्नत करने ईओ बड्ढलै सुत्ते दे उट्ठियै चली जंदे बचैरे ञ्याणे निक्के निक्के न ते लक्कड़ियां चुगन लक्कड़ियां चुगियै औंदे ते बचैरे सुट्टदे साढ़े सिरै पर भरोटू आखदे एह् लो बाल्लो अग्ग तुस आखनियां भलां अग्ग गै बाल्लनी अग्ग गै बाल्लनी अजकल्ल कु'न ऐ अग्ग बाल्ला दा ते अस आखने नेईं भई अस हैनी इन्ने बड्डे लोक अस इ'यां ऐ बचैरे सिद्धे सादे लोग सानूं निं औंदियां फलासफरियां मारनै गी भला असें गैसें दियां रुट्टियां खाद्धियां अस भई अग्ग बाल्लने ते रुट्टी बनान्ने ई मैह्नत करने ईओ ते अपने बच्चें गी पालेआ ते असें गी निं शेखियां औंदियां मारने गी लोग बड़े फलासफुरियां मारदे साढ़े बच्चे इ'यां ते साढ़े बच्चे इ'यां असेंगी कुत्थूं करना अस जि'यां मजूरी करने ते इ'यां गै असें बच्चें गी दस्सेआ कि भला तुस बी इ'यां मजूरी करो ते इ'यां तुस भई अपने टिड्ढ भरेओ असें गी निं औंदियां ओह्ड़ियां गल्लां करने गी ते ओह्दे बाद लकड़ियां बी लेई औंदे बचैरे द'ली बी लैंदे शैल करियै ते दली दुलियै ते बचैरे अंदर बनकाइयै रक्खी ओड़दे एह् लाओ भला मम्मी अग्ग बाल्ली लैओ ते गिल्लियां बी होंदियां कुसै बेल्लै ते खरै घैंटा घैंटा अग्ग नेईं गै बलै छड़ियां गिल्लियां लक्कड़ियां होंदियां धूंऽ गै धूंऽ होइया अंदर छड़ा ते अक्खियें दा पानी चलदा अतियें दा काला नेह् कि भला अस बी दुनिया च है निं आए दे दुनिया च आए दे निं अस जून भोगन आये दे कि भला अजकल्ल अग्गी पर रुट्टी कु'न ऐ बना दा अस गै बनान्ने इक्क छड़ी लोक उ'ऐ हीटरै ते स्टोपें दियां रुट्टियां खंदे ते कुड़ै भैन स्टोपै दियां रुट्टियां शैल होंदियां थुआढ़े ञ्याणें खाई लैंदे खुश होइयै साढ़े ञ्याणे नेइयों खंदे आखदे साढ़ी मम्मी ने अजें तकर सानूं कदें निं सानूं स्टोपै दी हीटरा दी ते गैसे दी रुट्टी खलाई सानूं अग्ग बाल्लियै चुल्ली दी गै रुट्टी खलाई साढ़ी मम्मी ते बचैरी ने बिपत्ता गै दिक्खी ते साढ़े ञ्याणे बड़े खुश होंदे कि साढ़ी मम्मी सानूं चुल्हियै दी गै रुट्टी खलांदी ऐ भला सानूं बड़ा मजा औंदा भला मम्मी साढ़ी ढोड्डे बनांदी बड़े शैल बनांदी ते आखदी मम्मी तूं कुत्थै जाच सिक्खी ही सानूं ढोड्डे थुआढ़ै बड़े पसंद औंदे कल्ल असें स्कूल ढोड्डे लेते मैडम दिक्खियै बड़े खुश होन आखन साढ़ी मम्मी जेह् ढोड्डा ते साग अजें तगर कदें कुसै ने निं बनाया ऐ कन्नै मम्मी ने सानूं ढोड्डा दित्ता कन्नै साग दित्ता कन्नै लस्सी दित्ती ते असें खाद्धे असें दौ दौ त्रैऽ त्रैऽ ढोड्डे खाद्धे लस्सी दा ग्लास पीता देहीं दी कोली खाद्धी सानूं बड़ा मजा आया भला इ'यै नेही रुट्टी सानूं कदें निं कुतै थ्होंदी मम्मी इक साढ़ी गै रुट्टी शैल होंदी लोक लेई औंदे गैसे दी रुट्टियां बनाई बनाई आखदी एह् दिक्खो गैसें दे निक्के निक्के फुलके एह् दिक्ख हां केह् चिट्टे सफेद ऐ भैन थुआढ़ै फुलके दिक्खो हां चुल्ली दे इ'यां बड़े शैल लाल लाल होंदे ते थुआढ़े बच्चे दिक्ख हां भला बक्खरे गै लभदे उं'दे फुलके ते साढ़े अत्तरे जियै लै मनुक्ख चिट्टे ते उ'ऐ लै अत्तरे फुलके चिट्टे भैन मन्नेआ तुगी